मां मनोरंजन जेके समाचार ईंदा आहिनि उन्हनि में ॾाढी रुची रखंदो आहियां मज़ाक़ जा जेके बि एपीसोडिस ईंदा आहिनि ऐं सीरियल्स हलंदा आहिनि उन्हनि खे मां ॾिसंदो आहियां कंदो आहियां पंहिंजो एंटरटेन्मेंट कंदो आहियां इन्हीअ खां अलावा कुझु मतिलबु बॉलीवुड बालीवुड न्यूज फ़िल्मी संॿंधी जेके कॉलम ईंदा आहिनि उन्हनि खे बि ॾिस ॾिसंदो रहंदो आहियां ऐं तंहिं खां सवाइ मूंखे जेके ख़ासि मतिलबु ख़बरूं आहिनि उहे राॼनीतिक ख़बरूं ऐं शोशल सामाजिकु ख़बरूं जेके आहिनि यां विकास संॿंधी ख़बरूं आहिनि उहे सुठियूं लॻंदियूं आहिनि मनोरंजन सां क कर करफ़ाव जू कल ॾाढो ध्यानु ॾेई रहिया आहिनि ऐं घणई जेके चेनलस आहिनि उहे मनोरंजन जे बारे में ऐं मतिलबु न्यूज ॾेई रहिया आहिनि मज़ाक़ीया थिया इहे थिया उहे खिली खिली माण्हू पियो ऊंधो थिए इन टाईप जूं समाचार ॾींदा आहिनि त इन्हीअ में माण्हूअ जो छा आहे मूड फ्रेश थी वेंदो आहे तंहिं खां सवाइ हिकु फा टाईप जूं सभु हिकु टाईप जा समाचार ॿुधी ॿुधी बोर बि न थींदो इन्हीअ करे मनोरंजन बि पंहिंजे जीवन में हिकु ज़रूरी आहे ऐं उन टाईप जूं ख़बरूं बि ज़रूरी आहिनि